गेल्याच म्हयन्यांत हांव नवीन घरांत शिफ्ट जालें म्हणून एक गिफ्ट म्हणून म्हज्या भयणीन म्हाका डायनींग टेबल गिफ्ट केलें तांणी तें ऑनलायन मागयल्लें आनी म्हाका ताजे फोटोय बी धाडिल्ले म्हणजे जागो पळोवपा खातीर कितलो जागो ताचेर यूज जातलो किंवा कश्यो खुर्च्यो दवरपाक मेळटल्यो ताजे कलर मॅच कसो जातलो घरा खातीर सो ताज्या खातीर ताणें म्हाका ते फोटो धाडिल्ले म्हाका ते फोटो इतले आवडले आनी तें टेबलूय बी इतलें आवडलें सो हांवें भयणीक सांगलें की म्हाका गिफ्ट दिता जाल्यार हेंच गिफ्ट जाय म्हणून म्हणून ताणें ऑनलायन तो टेबल मागयलो आनी म्हाका इतलो अजाब दिसलें की स दिसां भितर तें टेबल म्हज्या घरांत हजर आनी तें पळयतकीर म्हाका इतली उमेद जाली कारण ते हांवें फोटो पळयल्ले आनी अशें दिशिल्लें की केन्ना तें टेबल येता म्हज्या घरांत हांव तें टेबल उगडून पळयतां तें सारकें सॅटअप करतां आनी एक जेवण ताजेर जेवता अशें जाल्लें म्हजें तर तें टेबल आयल्या नंतर त्याच उमेदीन रोकड्या रोकडें आमी तें ओपन केलें तो फूल सॅटअप रेडी केलो आनी तो आमच्या डायनींग हॉलान दवरलें आनी आमी तें वापरपाकूय बी सुरू केलें आनी ताजेर त्या टेबलार बसतकीर इतली उमेद जाली जेवपाक खूब सुद्दां की म्हणजे सांगपाकूच जायना इतली उमेद जाली सगळ्यांक आनी स कुर्च्यो आशिल्ल्यो ताज्या बरबर ताका लागून जागोय बी बरो आशिल्लो मागीर त्या टेबलाक न्ही पोंदाक सगळे आयटम्स दवरपा खातीर आनी एक खण आशिल्लो म्हणजे सदांचें जें आमी वापरतात त्यो गोश्टी आमी थंय दवरपाक शक शकतात ताज्या नंतर मागीर ग्लास दवरपा खातीर एक वेगळो जागो आशिल्लो आनी चमचे दवरपा खातिरूय बी एक वेगळो जागो आशिल्लो ताका लागून म्हाका तें खूब आवडलें टेबल